بریانی بناتے وقت میں سب سے پہلے جو ہے بکرے کا گوشت دھو لیتا ہوں اور کوتمیر پودینا جو ہے توڑ کر رکھ لیتا ہوں ہری مرچی پیس لیتا ہوں پیاز کاٹ لیتا ہوں اور پیاز کو اچھی طرح تل لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے گوشت دھوئے دھوئے سے گوشت میں دہی ملاتا ہوں تلی ہوئی پیاز ملاتا ہوں کوتمیر پودینا اور پسی ہوئی ہری مرچ ملاتا ہوں